गामिनि समाजाव गेलेमु गेलेनानै मानसिया गोबां खायदाफोर मोननो हायो मानोना सुबुङा गावनि देहानि थाखाय माखासे जाथाइ एबा जानो गोनांजों मोगा मोगि जायो देहायारि जेंनाफोरजों जाय देहायारि जेंनाफ्रा माखासे गेलेनायनि गेजेरजों गुबुन मोनसे बेरामफोरा खारलाङो जायनि थाखाय जों गेलेनायाव बाहागो लानांगोन एबा गामि ओनसोलाव थानाय माखासे फोराबो सोलोंनो नांगोन मानोना गेलेनाया मोनसे रंजाथाइबो लाबोनो हायो आरो गामि ओनसोलाव गेलेनाय एबा जायखिजाया गेलेनायानो रंजाथाइनि मोनसे लामा गेलेनाया गोबां रोखोमनि जानो हागौ नाथाइ मोनफ्रोमबो गेलेनायानो सुबुं माहारिनि जिउवाव रंजानायखौ लाबोना होयो जायनि थाखाय गेलेनाया रंजानायनि मोनसे आखु गेलेनायनि गेजेरजों जों जोंनि गामिनि जौगाथाइनि थाखाय एबा गावनि जौगानायनि थाखाय गोबां जौगाथाइ लाबोनो हायो जायनि थाखाय गेलेनाया जोंनि गामि एबा रायजोफोराव थानाया गाहाम मानोना जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय माखासे गेलेग्राफोरनि गेजेराव गोबां थांखि एबा जाफुंसारनाय थानो हागौ बैफोरबायदि थांखिफोरनि गेजेराव गेलेनाय एबा समाजारिफ्राव गामियाव जौगासारनाय एबा दैखांसारनायखौ लाबोयो जायनि जाउनाव जोंनि समाजाव गेलेनाय एबा माखासे रोखोमनि गेलेनायफोरा नांगौ एबा गोनांथार जायो मानोना गेलेनाया मोनसे सोलोंनायनि मोनसे सोलोंथाइयारि बिहोमा